ہلو سر آپ ٹور ایجنسی سے بات کر رہے ہیں ہم نے آپ سے رابطہ اس لیے قائم کیا کہ ہمیں پتا ہوا معلوم ہوا کہ آپ کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں جو کرائے پہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو کیا ہمیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سی گاڑیاں دستیاب ہیں ٹھیک ہے ہمیں انووا چاہیے ایک ہفتے کے لیے ہم اپنے خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ ٹہلنے کے لیے لکھنؤ جانا چاہتے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے ہمیں انووا چاہیے تو کیا آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایک ہفتے میں میں خود بذات خود گاڑی چلاؤں گا تو ایک ہفتے میں گاڑی کا جو ہے کرایہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے دس ہزار اگر اس میں کچھ ہم رعایت کرنا چاہیں ہم آپ سے رعایت کی اپیل کریں تو کیا آپ کچھ رعایت کر دیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کو آٹھ ہزار پے کر دیں گے تو ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کرائے پر گاڑی لینے کے لیے کن کن کاغذات کی ضرورت پیش آتی ہے یعنی کون کون سے کاغذات ہم آپ کے پاس لائیں ٹھیک ہے ڈرائیوری لائیسنس اور آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی اور پاس بک اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی مہربانی ہوئی آپ کی ٹھیک ہے